आङो मोनसे एफस जाय एफसनि नामआ धोनि बे एफसखौ एतबाथाइसाव नुबाय थानानै डाउनल'ड खालामनानै सफिं खालामदोंमोन आरो दा बेहाय माने एतबाथायजमेनाव बेखौ हाय बेजों एफसजों सफिं खालामाबा फ्रफित जायो होननानै बिदि होननायखाय आं खालामनाय जादोंमोन दा बेहाय आङो मोनसे ड्रेस बिहरदोंमोन दा ओरैबादि माने फसायथावै फ्रदाक सफैदों जायया आङो गरम बोथोराव गाननो होननानै बिहरदोंमोन खिन्थु बे माने गरम बोथोराव गानजा थाववा आरैबादि मा होननांगौ बिदिखौ नायलननि जिसो सफैदों आरो दा ओरैनोथ' गानजा थाववा माबायोबा दा आंनि बे फ्रदाक्टनि सायाव आङो जुदि रिबिउ हो नांगौबा आङो माने नेगेथिब रिबिउखौसो होगोन बिदि साननानै दङ आरो आङो